हॅलो आ ट्रेवल एजंसी न्ही हांव साईरा उलयतां केरीसून सो तुमची म्हाका कार मातशी भाड्याक मेयटली म्हजी फूल फॅमिली टुवेल टू फिफ्टीन लोक आसात शिर्डीक वचपाक सो कार आमकां मेयटली टुवेल टू फिफ्टीन पेसेंजर आमचे म्हणजे वचपाक जाय जाल्यार पूण तुमी पॅकेज पय जें धाडलां पय सो तो किलोमीटर वायज या डिजलाच्या वायज किद्याक टुवेल टावंसण तुमी म्हाका वोट्सएपार मेसेज धाडलेली सो ती तुमी मातशे दोन हजार कमी करून टेन ठावजणाचेर हाडूं शकता किद्याक आमी तुमचे डेली कस्टमर न्ही सो तुमकां आमी सारके वळखता सो तुमी सांगूं शकता केन्ना की करूंक शकता काय टू ठावसण मातशें कमी टुवेल ठावजणाचे टू ठावजण मातशे कमी करूं शकता टेन ठावजणाचेर हाडून सो सामा डेली मागीर कॉल करून सांगा किदें तें डिसायड करून सो मागीर पूण टुवेल टू फिफ्टीन लोक आसा आमचे कस्टमर म्हणजे तुज्या वांगडा शिर्डी वचपाक